मुंहिंजो नालो हनी आहे मां हिक सिंधी छोकिरी आहियां मूंखे सिंधी हुअण ते ॾाढो गर्वु आहे मुंहिंजी सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में मूंखे शर्म न ईंदी आहे मां टी वाइ बी कॉम में पढ़ी रहंदी आहियां मां के पी कॉमर्स कॉलेज में पढ़ंदी आहियां मां हितां खां ॿाहिरि इन टू व्हीलर ट्रैवल कंदी रहंदी आहियां मूंखे पंहिंजो कुकिंग करण जो ॾाढो शौंक़ु आहे मूंखे पैंटिंग जो त बेहदि शौंक़ु आहे मूंखे पैंटिंग लाइ कोई किथे बि जाइ ॾेई छॾे मां उते वेही करे पैंटिंग कंदी रहंदी आहियां मूंखे घुमणु बि इलाही वणंदो रहंदो आहे मां अॼुकल्ह गुजरात जे सभु शहिरनि में घुमी आई आहियां मां अमृतसर कैदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिबु कैरला सभिनि हंधि घुमी आई आहियां इन्हनि सभिनि जो नज़ारो अलॻि ई रहंदो ॾिसणु ईंदो आहे मूंखे ॾाढा एक्सपीरियंस मिलिया आहिनि कहिड़े कंहिं सां कीअं ॻाल्हाइणो आहे कीअं कौं लवणो आहे